मेरे बहुत सारी दोस्त है उस दोस्त में से मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिसके जन्मदिन में मैं उसके उसकी जो मुँह का जो चित्र है मैंने उसको ड्रॉ किया करने की कोशिश की और मैंने वो ड्रॉ करने के लिए बहुत दिन मुझे लग गए और मेने उसकी जो जन्मदिन का जो दिवस था जिस दिन उसका जन्म हुआ था उस दिन मैंने उसके पास जा कर वो देने वो दे दी मतलब वो पैकिंग कर के मैंने दे दी और वो तो उसी दिन नहीं खोल मतलब नहीं खोली है और उसके बाद मतलब एक दो दिन बाद वो सारे गिप्ट अपना खोलती है तो उसके खोलने के बाद वो मुझे काॅल करी कि ऐसे तुम बनाए ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत बढ़िया है ऐसे मुझे बोली तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ मतलब आप जिसको पसंद करते हो अगर वो तुम अब मतलब अगर मैं मेरे दोस्तों को पसंद करती हूँ तो अगर आप भी अगर किसी को पसंद करते हो हाथ से बनाई चीज़ देने में क्या होता है ना वो एक अच्छा लगता है मतलब उनके बीच में प्यार जो बढ़ता है जो बोलते हैं और अगर हम ख़रीद के दें देंगे वो इतना ज़्यादा मतलब दिल से नहीं लगेगा अगर हम हाथो से बना के देंगे तो ये एक बहुत मतलब दिल से जुड़ा जो बोलते हैं ना वैसे रहेगा